गासै मानसि ज' जानानै फालिनाय दोहोरोमारि रायजोआरि जाथाया जाबाय हिन्दु हिन्दु खृष्टान दोहोरोमजों ज' जानानै मिलायनानै बे रायजो जानाय एबा ज' मिलायनानैहाय जायगा दाबसेआवनो थानाय गामि सेरजोंनो मिलायनानै जानो हानाय रायजोफोरजों ज' ज' खामानि मावलायनानै हिन्दु खृष्टान जेबो नांलाय खमलाय गैलाया जासे मावनानै जानो हानाय बिफोरनो रायजोआरि जाथाय मानोना जों रायजोजों ज' ज' खामानि मावनानैसो जानांगौ जायो दोहोरोमनि बेलायाव जेबो फाराग गैया रायजो जानाय बायदिब्ला जों हिन्दु एबा गावबागाव मोनसे मोनसे दोहोरोमखौ फालिनानैनो सोलियो जेरै हिन्दुआव हिन्दुआव ब्रह्म एबा बाथौ दोहोरोम दं बेसोर मोननैजों मोनसे दोहोरोमखौनो फालियो एबा बाथौ गायनानै खुलुमनाय बेबायदिनो आरो खृष्टानफोरनि जेरै गिरजा हाबो गिरजा हाबनानै इसोरखौ खुलुमो सिबियो बेबायदिनो फालियो